आं दाखालि बङाइगावनिफ्राइ बुहुत गरमनि थाखाय कुलार बायनानै लाबोदोंमोन गरमखौ गुसु थान्दा खालामनो थाखाय नाथाय बे कुलारा गुसुआनो जाया बा द' मिनिट आवनो गुदुं जायो अफ अन खालामब्लानो ग्रे ग्रु गाबलाबायो बेनिखायनो आं बे प्रडाक्ट खौ मोजां मोनाखिसै